समस्तीपुरके बारेमे स्वस्थ जे बुजुर्ग छथिन जनताके लिए बुजुर्ग आदमी यदि कोइ बीमार पड़ल तब हॉस्पिटल तऽ गाँवमे ओतेक हइ नहि ओहि ढङ्गसँ इलाज नहि चलै हइ तऽ बुजुर्ग आदमीसभ बतलेला जे समस्तीपुर लेल जो किछु लोक जे कहला सरकारी हॉस्पिटलमे दवाइ दै हइ उहाँ लऽ जो तऽ उहाँ गेल दू चारि खोराक गोटी देलक नहि ठीक भेल तऽ हॉस्पिटल बुजुर्ग आदमीसँ पुछलक जे ओ उहाँ गेलियै दवाइ खेलियै एतेक दिन कहाँ सही भेल तऽ कहलक जे फलना जगह लऽ जाउ तऽ बाहर जा कऽ इलाज करेलक ओहिमे पाइ खर्च भेल पाइ खर्च भेल मानि कऽ चलू कमा कऽ होय आ पाइ नहि पुरै हइ तऽ कर्जा लेलक जकरा जमीन हइ से जमीनो भरना लगा कऽ इलाज करेलक आओर मन लोक मनोरञ्जन तऽ मनोरञ्जन किछु लोक ऐसे हइ जे कहै बॉल बी बैट खेलै हइ ओहिमे समय बितेलक किछु लोक एहन हइ जे ओहिठुन जा कऽ देखय लागल किछु लोक ऐसा है अइसन हइ जे पॉँच आदमी बैठल किछु गप्पे सप्प कयलक एहि तरहके समस्तीपुर के